सोशल मीडिया बहुत नीक चीज छै एहिमे छोट से छोट कलाकार जे छै न अपन कला जे छै ने डांस कऽके आओर जे छै ने से आगे बढ़ि सकै छथि आओर जे छै ने छोट से छोट कलाकार उच्च पर्दा पर जा सकैत छथि सोशल मीडियामे सब घर बैठल डान्स सीख सकै छथि आओर जे छै ने डान्स सीखा सकैत छथि सोशल मीडिया बहुत सुन्दर चीज छै सोशल मीडिया पर आदमी डान्स करैके लेल प्रयास करै छै आओर जे छै ने से सोशल मीडिया पर उच्च स्तर पर आदमी जे छै ने से ऊँच से ऊँच जगह पर पहुँच जाइ छै आमो आदमी आब जे छै ने सोशल मीडिया पर रहिके बहुत ऊँच पोस्ट हासिल कऽ सकैत अछि सोशल मीडिया से जुड़ला से कोनो खराप बात नहि छै बहुत नीक बात छै सोशल मीडिया एकदम सुन्दर सही चीज छै जे एहि पर अहाँ डान्स सीख सकैत छी कोनो भी कला सीख सकैत छी सोशल मीडिया बहुत सुन्दर छै ओहिपर आदमीके जे छै न देखके उत्साह बढ़ै छै आओर जे छै ने उत्साहित भऽके आदमी खूब अधिक तरक्की करै छै सोशल मीडिया बहुत सुन्दर चीज छै सोशल मीडिया जे छै से नाच सिखबा ले या कोनो भी चीज सिखबा ले बहुत सुन्दर चीज छै